यारहां वैशाख उणिवीह सौ टियासी एकटीह मांघ उणिवीह सौ ॿियासी चार फाॻुणु ॿ हज़ार नव एक्वीह बडो ॿ हज़ार चौॾहां एक्वीह चैत्र ॿ हज़ार अठ